हेल' हेल' औ औ औ आत्सा टि भि बो जाया फांखाबो जाया ओमफ्रय लाइता जोंदोंना थांलाय फैलायसो जादों ना आत्सा सा होनबा बेवहाय एसे अयेर अयेरिंफोरनि प्रब्लेम जानो हागौ ए चिआ सोलिदोंथ' ए चिआ

नायफैगोन औ औ नायफैगोन ओमफ्राय र' आङो टेकनिसियान सासे मानसि थिनहरगासिनो नोंना रुमा मा याव होनदोंमोनलाय बिसिबां रुमाव अवान जिर' पर अके अके आत्सा इलेकट्रिकेल फ्रब्लेमनि अनगायै माखासे बाथरुमफ्रावबो प्रब्लेम जादों नामा दैफोर गलाबायदों नामा

आत्सा नोंसोरो ना सेफ्टि एन्ड सेकिउरिटि मिजार्स नि थाखाय एसे सेफ्टि खौ फल्ल' खालामगोरनांगोन नोंसोरो लाइटफोरखौ दादांथ' दे ओमफ्राय बाथरुमाव दाथांथ' दैफोरजों माबा मोनसे सर्त जानो हागौ ओंखायनो थांनो नाङा ओमफाय बाइचान्जलि जुदि अरफोर खामबायबायोबा बेहाय फायार एक्सटिंगुइशार मोनसे गोजा खालारनि टेंकि दंना औ औ बेखौ सारनांगौ ओंखायनो नोंसोरो जेखौबो दादांथ' आङो सासे टेकनिसियान थिनहरगासिनो ओमफ्राय बाल्बआ मोफ्लामलाय गोमोरलाय जादों नामा जेबो सिन्था खालामनाङा जों थांगासिनो दङ ओमफ्राय खालि फांखाजों टिभिजोंल' प्रब्लेमखाना औ औ जेबो नङा कारेन्ट टारनि प्रब्लेम नङाब्लाबो बियो एसे बै सैटचावबो एसे प्रब्लेम जादों जानो हागौ नायगासिनो जों औ औ औ औ अवान जिर' फर अके आत्सा आत्सा दे दे दे जागोन दे औ औ दे होनबालाय थांगासिनो